हमर पूर्णियामे समाज विकास एवम कल्याण कार्यक्रमके बहुत ही पहल भेल यऽ शिक्षाके लए कऽ स्वास्थ्यके लए कऽ गरीबी कम करैके लए कऽ या महिला सशक्तिकरणके लए कऽ हमर शिक्षाके लए कऽ सबसँ जादा पूर्णियामे कार्यक्रम भेल यऽ जकर द्वारा हर जगह शिक्षाके पहुँचायल गेल यऽ गरीबी कम करैके लिए बहुत सारा चीजके उपाय करल गेल यऽ जेना फैक्ट्री लागल छै जकरामे मजदूर सबके काम मिलै छै जाहिमे बड़का बड़का उद्यान बनैए सिटी बनैए तऽ ओकरामे बढ़िआँ बढ़िआँ चीज सब लागैए तऽ ओकरामे मजदूर कामपर जाइ छै तऽ गरीब आदमी सबके रोजगार मिल जाइए जकरासँ गरीब कम भए रहल यऽ तकर बाद महिला सशस्क्तिकरणके लिए तऽ हर वक्त काम भए रहल छै हमर शहरमे बहुत शानदार शानदार काम भए रहल छै जकरामे लोकोके हमर सांसदके द्वारा विधायकके द्वारा बहुत सारा प्रोत्साहनो मिलै छै शिक्षाके लए कऽ हमर सांसद हर वक्त काम करि रहल छै स्वास्थ्य देखभाल के लए कऽ हमरा पूर्णियामे बड़का टाके पी एम सी एच जेना बड़का टाके सरकारी संस्थान सरकारी सरकारी कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनी गेल यऽ जाहिसँ हमरा सभके बहुत ही सुविधा मिल रहल यऽ अटल पेन्शन योजना आयुष्मान भारत योजना सब किछु हमर शहरमे लागू यऽ शहरमे गरीबीके लिए शिक्षाके लिए स्वास्थ्यके लिए महिला सशस्क्तिकरणके लिए बहुत ही सारा काम भए रहल यऽ जकरामे सब मदद करि रहल छै ओकरामे छोटासँ बड़ा सब अपन अपन काम दए रहल यऽ देख रहल यऽ बहुत अच्छा तरीकासँ करि रहल यऽ जाहिसँ हमर पूर्णिया विकसित होए ने कोई गरीब रहै शिक्षामे ने कोई कमी रहै स्वास्थ्य देखभाल अच्छासँ होइ महिला सशक्तिकरण अच्छासँ होइ